इस्कूल में हमारा पसंदीदा विषय इंग्लीस था इंग्लीस में बहुत ही इंजोय करते थे हम लोग उसको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता था इंगलीस में उसकी इस्टोरी बहुत ही अच्छी लगती थी उसमें जो पोयट्री थी वो बहुत ही अच्छी थी उसको पढ़ने से हमें उसमें क्या है क्या नहीं उसका पता चलता था और उसमें स्टोरी था किसी के बारें में वो जाने के जानने से हमें अच्छा लगता था और उसमें वो जो ग्रामर था वो भी अच्छा लगता था इंग्लीस बहुत ही अच्छी लगती थी इंग्लीस में जो निबंध एसें जैसे एसें बोलते है इंग्लीस में और ब्रायट्नस थे जो ब्रायटर थे उसमें उम सबके बारे में जानने का जानने का जो उत्साह होता था वो हमें बहुत ही अच्छा लगता था इंग्लीस इंग्लीस बहुत ही अच्छी थी